जोंनि सेफनाफारा गामियाव जोंहा मोनसे आयेन दङ माब्लाबाफोर सोरबाफोर गोरोनथि मावोब्ला जोङो खनथाम रेहाय होनाय जायो बिनि उनाव फिन जुदि सोरबा खनथामनि बारा जुदि गाज्रि खामानि मावो अब्ला जों बिखौ कनसिडार होनाय जाया एबा जों रेहाय होनाय जाया आयेननि गेजेरजों साजा साजायानो जाहैबाय रां रांजों साजा होनाय जायो जोंहा थाखानाय नेम बादियै गामियाव आयेन दानानै दोननाय जायो बे आयेन हिसाबै जोङो बोसोरसेयाव खनसेयै गामिनि गामिखौ सालायनो थाखाय आफादगिरि नेहाथारि रां लाथुमगिरि बेफोरखौ सायख'नानै लानाय जायो फिन बोसोरसेनि उनावनो गुबुनखौ सायख'नानै लानाय जायो आयेन जेरैहाय ओ सोरबा सासे ओ सुबुङा सोरनिबा बिसि फिसा गोनां हिनजावफोरखौ लांखारोब्ला एबा बिनि सायाव इनाय हाबा मावोब्ला जोंहा रायजोआ आयेन खाखानाय हिसाबै गिबियावनो साजा बिनि उनावसो बिजिरनाय साजा होखांनायनि उनावसो बिजिरनाय जायो आरो खनसेनिफ्राय खनै खनथाम जुदि जायोब्ला गामिनिफ्राय खारनांनाय बे आयेना जोंनि गेजेराव दङ बियो जोंनि रायजोनि थि खाखानाय नेम खान्थि सोरनिबा दाउ अमा खावदोंब्ला बेखौ जोङो खनथाम रेहाय होनाय जायो नाथाय खनथामनि बारा जुदि दाउ अमाफोरखौ खावनाय जायो बेखौ जुदि रायजोआ हमनानै मोनदाङो अब्ला बिनि सायाव गोख्रों आयेनजों गोबां रां ओ जुरिमा खालामनाय जायो बेफोरबादिनो जों जोंनि थासारिखौ बोरैहाय हागोन बोरै हाया गामिखौ आलो गोजोनै बेंनानै लाखिनो थाखाय अरायबो नाजानाय थायो सुंथाबै आं बेखिनिखौ आयेननि सोमोन्दै बिजिरथि एबा बुंफोरथि होनाय जाबाय